हमारे गाय के अपने हमारे यहाँ गाय है हम ऊ सफेद कलर का है उसका हम बहुत देखभाल करते हैं पहले उसका सुबह उठते हैं तो उसका पहले दूसरे नादी में से दूसरे नाद करते हैं खूँटा करती हूँ बाँधते हैं फिर उसको चारा डालते हैं फिर उसको बच्चा को भी बाँधते हैं फिर उसको कबार डालती हूँ वो खा लेती है उसका गोबर हटाते हैं उसको सफा करती हूँ मैं उसका तर्द एकदम बटोरती हूँ फिर का बोला जात है दम एकदम से खूब बटोर रहे बटोर के फिर उसका कूड़ा फेंकती हूँ फिर उसको बच्चा फिर बच्चा का चारा डालती हूँ फिर का बोले उ कहती हूँ फिर बच्चा को फिर गाय को कबार चारा फिर डालती हूँ तीन झौव्वा डाल कर बारी बारी बारी से तीन झौव्वा कबार डालती फिर खा लेती है फिर उसका दूध दूहती हूँ दूध लगा कर फिर डेली पर ले जाती हूँ डेली पर से आती हूँ तो थोड़ा घर पर रखती हूँ थोड़ा घर पर रख के डेली पर देती हूँ डेली पर देकर फिर हम लोग उसका बहुत ख्याल रखती हूँ उसको ठंड लगती है तो माढ़ा मढ़ई छाती हूँ मढ़ई में टट्टू लगाती हूँ उसको ठंड नही लगेगा उसको सही से देखभाल करती हूँ फिर देखभाल करके फिर उसको बहुत बहुत अच्छे से करती हूँ फिर मैं उसको धोती हूँ धूप लगता है तो अंदर बाँधती हूँ गर्मी के सीजन में धूप लगने लगेगी तो अंदर बांधूँगी उसको खूब अच्छे से देखभाल करती हूँ फिर उसका फिर चारा डालती हूँ फिर चारा डाल कर फिर धूप में फिर शाम हो जाती है फिर अंदर ठंडी में अंदर बांधती हूँ फिर ऊ सू कहती हूँ ऐसे बारी बारी से बारबार हटाती हूँ